आं मोजां मोन्नाय मोनथिनाय क्लासिक बिजाबाथ' बहुद दङ बिजाबा बहुद फरायनो नांगौ स्पिसेल एडिसन हाट कपि दं आंनाव हाट कपिबो दङ एक्सुलि जों उन्दैनिफ्राय बोरो बोरै बोरा बोराय जानायसिम बिजाब फरायनांगौ मानोना बिजाब फरायनाया जेबो जोबा हानाय मानि फरा बिजाब फरायनांगौ बिजाब फरायब्ला बहुद गियान मोनो सोलोङो आरो उन्दै उन्दै गथ' गथायफ्राखौबो बहुद सोलोंनो हायो बेनि थाखाय जों फरायनाया जेब्लाबो गारनो नाङा मानोना बिजाब बिजाबा बहुद बस्थु थायो जेरैबो साख्रि साख्रि मावनायब्लाबो जों बिजाबखौ सम सम टाइम मोनब्ला फरायनांगौ बिजाबाव जोंनि बर' बर' मानसिफोरा बिजाब लिरग्रा मानसि बारा गैयाखाय जों बेखौ बाजा बि बिजाब्बो लिरनो हा हा हायोबा बे बिजाब्बो लिरनो नांगौ

बिजाबाव जों गोबां सोलोंनो हायो आरो

बिजाब माने आं बेखौनो बुंनो सानदों अरायबो बिजाबाव टास्ट खांबाय थानांगौ मानोना बिजाब फराय थाबाय थाब्ला बेलेक बाहेराव असुबिदा सिन्था मोनालासिनो मोना बेनि थाखाय जों जेब्लाबो टाइम समाय मोन सम मोनो अब्ला बिजाब फरायनांगौ